जी नमस्कार सर जी नमस्कार जी सर डान्स क्लासेज ज्वॉइन करना था मेरे को जी मैं तो सर कल से आ जाऊँगा आप बताइएगा क्या क्या उसकी मतलब टीचर्स हैं क्या क्या एफेक्टिव मतलब उसमें क्या क्या आप अच्छी मतलब चीज़ें प्रोवाइड करते हैं उस हिसाब से फीस बताइए मेरे को यह बैचेस रहेंगे कितने बैच रहेंगे यह आपके अच्छा एक सुबह एक शाम को रहता है इसका चार्ज क्या है पाँच सौ रुपये पर मंथ रहेगा यह के कितने फैकल्टीज़ है आपके पास यह डान्स क्लासेज सिखाने के लिए जी जी नहीं फैकल्टीज़ कितनी है फैकल्टीज़ फैकल्टीज़ आपको मतलब कि टीचर कितने रखे हो डान्स के लिए यह सब मतलब अलग अलग एक ही टीचर से सब डान्स के लिए या अलग अलग टीचर्स हैं अच्छा दो टीचर्स है तो मतलब वह दोनों टीचर्स सारे डांटिस्ट को मतलब डाल सारे डान्स को कवर कर देते हैं अच्छा अच्छा अच्छा ठीक है तो इसका वह कुछ कंसेशन वेशन होगा फीस में क्या अच्छा दस परसेन्ट लॉस रहेगा जी ठीक है सुबह मॉर्निंग दस बजे से टाइमिंग है इसका यह साढ़े आठ बजे से यह कहाँ पर है आपका होशंगाबाद में होशंगाबाद में यह कहाँ पर पड़ेगा अपन को जैसे मैं जाऊँ तो मीनाक्षी अच्छा हाँ मीनाक्षी के पास में है फर्स्ट बिल फर्स्ट फ्लोर पर है या सेकन्ड फ्लोर पर है सेकन्ड फ्लोर पर है तो आपका नम्बर यही है ठीक है मैं बताता हूँ रखता हूँ फ़ोन ठीक है